आं माबा हाबा खेराइआव गोदो माबा दै बाहायनायाव बिराद खस्थ'मोन गोदोनि दै बाहायनांगौवा गोजान गोजान लामा थांनानै हाबा खेराइआव दैख'रनिफ्राय बालथिंजों दै रोगानानै दै बाहायनांगौ जायोमोन आरो एसेजों थोआ एनैजों थोआ बिराद सिख्लाफोर लिंथुमनानै दै रोगानांगौ जायो हाबायाव आरो बे दैख'रनिया थोआबा दैख'राव रानोबा जोङो ओरैहाय दैसा दैमाफ्राव लायनानै गोजान लामा थांनानैबो लायनानै बाहायफैनाय जायोमोन आरो हाबायाव आरो माबानानै लायनानै थोआबा आरो दस्रा न'खरनि दैख'राव रोगानांगौ जायो हाखु दाखु खोमसि खोमलाव मोना समाव लायनो माबायाबा दैसायाव लायनो हायाबा न'खर आलदा आलदा न'खरनि दैख'रनिफ्राय रोगानांगौ लायनानै बाहायफैनांगौ जायोमोन बिबादिनो हाबा खेराइआव सोलिनानै माबादों आरो गोदो आरो दा सोलायबाय दानिबा माबायाव हाबा खेराइआव जों दंखलबो न'खर न'खर सेरनो मोनबाय आरो दंखलनिफ्राय आरो सोलायनानै दा जोङो मेसिनजों दै मोनबाय आरो हाबायावबो एसे खस्थ' रोगानांला आरो बाहायनांला एसेबां गोसोबादि बाहायनानै मेसिननि माबाजों बाहायनो मोनबाय आरो जों दा हाबायाव खस्थ' गैला दै बाहायनायनि गेजेराव हाबानि दैयाव हाबानि हाबा हुखा खुंनायनि माबायाव मोजांआनो सोलिनानै सोलायबोदों आरो माबाया बोथोरा